हाँ मैं एजुकेसन लोन के बारे में जानता हूँ बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ी जानकारी मुझे है मैंने एक मेरी पहचान में ही मेरे एक रिश्तेदार हैं उन्होंने इस योजना मतलब एजुकेसन लोन का लाभ उठाया है इस योजना के बारे में उन्होंने बताया कि ये योजना का लाभ एजुकेसन लोन जो है ऐसे विद्यार्थियों को प्रदान कराया जाता है जिनकी पढ़ने में तो रुचि बहुत ज़्यादा होती है लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के कारण वे आगे पढ़ाई नहीं कर पाते या माता पिता सक्षम नहीं होते है कि आगे पढ़ा पाएं तो ऐसे में सरकार द्वारा एजुकेसन लोन दिया जाता है जिन विद्यार्थियों की अच्छी रुचि हो पढ़ाई में और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों पढ़ाई के क्षेत्र में तो सरकार के द्वारा यह लोन देकर मतलब आगे की पढ़ाई वे जारी रख सकें इसलिए सरकार के द्वारा ये एजुकेसन लोन प्रदान कराया जाता है